बिहार शिक्षा व्यवस्था अपन विद्यार्थीमे संस्कृति आओर भाषा विविधताके मुद्दाके कोना सम्हलते जे बिहारके शिक्षा व्यवस्था अपना संस्कृति भाषाके मुद्दाके बढ़ावा दै छै आओर ओकरा जे छै पाठ्यक्रममे जोड़िके हुनका बढ़ावा दै रहल छै एकरासँ अपन संस्कृतिके प्रचार प्रसार होइ छै आओर संस्कृति बचल रहे छै बिहारक के बिहारक शिक्षा मऽ अनुवाद सेवाके अभाव बिहारके शिक्षा व्यवस्था समान्यतः दू भाषी छै कहीं कहीं जे छै बहुभाषी भी छै आइ बिहारमे गूँजे छै सब प्रकारके भाषा बोलल जाइछै जाहिसँ कोइ कोइ हिन्दी बोलै छै कोइ कोइ उर्दू बोलै छै आओर कोइ कोइ जे छै बंगाली बोलै छै कोइ अंगिका बोलै छै कोइ भोजपूरी बोलै छै बिहारके शिक्षा अनुवाद आओर जे छै से कि ओकरामे कोइ कोइ ठेठी भी बोलै छै सब तरहके भाषा बोलै छै बिहारमे